दक्षिण दिल्लीअ में जेके फसलूं जेके आहिनि हलनि थियूं ठहनि थियूं उन में मेन त कमु जेको आहे अॼु जी तारीख़ में किसाननि जा दक्षिण दिल्ली में इहो ई आहे पालक गजर मूरी साई भाॼी मेथी इहे ई सभु जेके आहिनि उगाइनि पिया था बाक़ी जेको आहे हिन पासे गेहूं अऊं हे जेका आए इए सब शयूं त जेके इन ते ठहन नथियूं दक्षिण दिल्ली में इए दक्षिण दिल्लीअ खां ॿाहिरि ई ठहनि थियूं पर हिते जेको आहे पशु धन थी वियो ॻांहिनि बाइन जो जेके इन डेरियूं आहिनि उहे जामु वधीक आहिनि उहे उन जो वापारु सुठो आहे हिते उन में माण्हुनि तरक़ी बि ॾाढी कई आहे पहिरियों त जेको आहे खीरु ऐं ॾही जो जेको आहे ॾाढो नंढो कमु हूंदो हुओ अॼु जी तारीख़ में त ॾाढो वॾो प्रोजेक्ट ठही वियो आहे हे हुन करे जेको आहे जेको पशु धन जो कमु जेको आहे इहो सुठो आहे ऐं फसलुनि बि जो जेके कचूं भाॼियूं आहिनि उन जो ई कमु आहे उन खां गेहूं चांवरनि जो कमु इहो जेको आहे दक्षिण दिल्लीअ जे पासे कोन्हे बाक़ी जेके आहिनि हाणे आहे उहो ई आहे की जेकी कचियूं भाॼियूं ठहनि थियूं उन खे ऑरगेनिक करे या उन जो जेको आहे अलॻि अलॻि डिफरेंट टाइप जो टेस्ट ठाहे करे उन खे अॻियां प्रमोट कनि था बिज़निसमैन उहो ई जेको दक्षिण दिल्ली में आहे बाक़ी दक्षिण दिल्ली में हाणे मैक्सिमम जेको आहे फसलुनि जो कमु त घटि थी वियो आहे अऊं जेका टेक्नोलॉजी जेका आए एडवांस थींदी थी वञे उहो सुठो आहे अॼु जी तारीख़ में जेके खेती वारा आहिनि उन्हनि खे सभिनी खे टेक्नोलॉजी एडवांस मिली थी वञे त सुठो कमु कनि पिया था